जोंनि गामियाव ब्रह्म मन्दिर मोनसे दङ जोंहा जोङो बेवहायनो थाङो जोङो बिदिनो फुजारिफोर थाफैयो नालाय जोंथ' भक्ट'सो जाबाय नालाय जों बेवहाय थाङो आरो जोंनि देहाखौ जोङो बेवहाय थाङोब्ला गोसोफोरखौ फुजा होयोब्ला जोंहा स्रां मोनो आरो मोजांबो मोनो गथ' गथाइ थांनायनि थाखाय जोङो बेवहाय बयबो गथ'फ्रानो थांनानै थाथों होन्नानै जोङो नखरनि माबाखौ जोङो बावनो हैयो एसे एनै लोमजागोन साजागोन जों बावनो बे ब्रह्म मन्दिरावनो जोङो फुजा हैयो बिदिनो लाङो जोङो आगर बाथि गाइखेर एसे बिदिनो धुप बायदिसिना लानानै जोङो फिथाइ सामथाइ लानानै जोङो थाङो जोङो बे मन्दिरावनो दा जोंनि लागोआवनो दङ नालाय दावखा गाबनाय आस्रम सुथि आस्रम बेवहाय जों थाङो आरो जों दा बेवहाय थांनानै जोङो देहाखौ मोजां मोनो बिदिनो पुर्निमा अमाबैसा जोंनि माबायाव सब समाय थाबाय थाखायो नालाय फुजारिफोर जों दा बेवहाय थाङो थांनानै फुजा हैयो जोंनि गोसोखौबो जों मोजां मोनो दा जोंहा बेखौनो गोदोनिफ्रायनो सावबोग्रा होग्रा होन्नानै जोङो बेवनो थाङो जोङो मोजां मोननानै जों दा बेयावनो थाङो आरो थांनानै जोङो फुजा फानि हैयो दा जों बेखौनो जों आरो नागारनोबो हानाय नङा बेखौ बावनोबो हानाय नङा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो होबोग्राखायनो जोंहा बेवहायनो थांनानै हैयो आरो जोङो गथ' गथाइ बिदिनो गाइखेर धुप फिथाइ सामथाइ लानानै थाङो जोङो बे फुजारिफ्रानो जोंखौ जिउ माबाफ्रा थाथों होन्नानै रायख'नानै हरो आइ आफानाव जों बावहायनो थाङो आरो जोंनि देहाखौ जोङो मोजां मोनो बेयाव थाङोब्ला जों बे ब्रह्म मन्दिरावनो जोङो थाङो आरो थांनानै जोङो बेखौनो फुजा हैयो फैयो जों गामियावनो थाखानाय नालाय खाथियाव जोङो जे बेयावनो हैनानै जों देहाखौ मोजां मोनो होन्नानै जोङो आं बुंनाय जाबाय आरो दोननोसै होनब्ला नै जारौ जाबाय दां बुंनोबो रोंला आङो